हैलो तुस कारपेट दी दकान उप्परा बोला ने मिगी इक कारपेट चाहिदा हा मतलब कि इक कमरे आस्तै दस बाय बारां दा कमरा ते इक्कै चाहिदा हा मिली सकदा लेकिन रेट प्राईस केह् न अच्छा अच्छा तुस इक कम्म करो व्हाट्सएप उप्पर सैंड करी ओड़ेओ मिगी फोटो ते प्राईस गी में दिक्खी लैगी दकान उप्पर निं आई सकनी आं मतलब कि में इक स्कूल लग्गी दी टीचर ते मतलब छुट्टी निं मिलदी उद्धरा हां जी हां जी हूं ते तुस मतलब रेट ते कन्नै फोटो सैंड करी ओड़ेओ प्राईस में आपें दिक्खी लैगी फ्ही सनाई ओड़गी हां ठीक ऐ ठीक ऐ ओह् भेजी ओड़ेओ ठीक ऐ